हल छिए शिक्षा आओर शिक्षा कहै छै आओर शिक्षा कुल चौपट भेल छै एगो बढ़िआँ कॉलेज आओर बढ़िआँ इसकुल तऽ छेबे नहि करै डॉकटर रहलै स्वस्थ स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ रहै खातिर जे डॉकटर अगर बाल बच्चा बनतै तऽ कहाँ विदेशेमे जाके अपन शिक्षा प्राप्त करतै कि छै भारतोमे कहीँ छै छै कहीँ ओ बिहारोमे कहीँ छै शिक्षा नामपर तऽ कहै छऽ आब एकदम चौपट सब हल्का फलका कहीँ तऽ किछु शिक्षा नामपर नहि छऽ रहल जे कि एकरा कहिअऽ किछुके यहाँ लाइक हमरा छेबे नहि करऽ बिहारमे विशेष कै के शिक्षा आओर चौपट कहीँ किछु नहि छ ऽ रहलै जे सामने किछु रखिअऽ कि रखिअऽ हमरा छै कि रखिअऽ बिहारमे छै कि जे हमे कि रखिए भारतमे हमरा देलकै रहै कि लुटेरा लुटिके तऽ चलि गेलै हमरा रहै कि देलकै जे कि हम रखिअऽ रखबै एक्केगो हमरा संस्कृतिके वएह छै जेकि सत धर्म धर्म देश हमर देश छै हमर भारत एक्केगो चुनौती रखल जाइ छै जेकि हमर देश भारत देश धर्म देश है यही एगो हमको एगो हमरा है जो यही है और रहने क्या रहैले कि देलकै रहैले किछु देलकै कुल लुटिके तऽ लैके भागि गेलै लुटेरा अएलै भारतके लुटिके खण्डहर बनैके चलि गेलै आओर हमे कहिअऽ कि जे हमरा कि छै बस एगो धर्म छै आओर कि छै धर्म सत्य धर्म सत्य धर्म देश भारत धर्म छै आओर कि छै आओर कहीँ किछु नहि छै आओर हम रखिअऽ रखैले हमरा कहै छऽ रखिअऽ कि